ठीकसँ बाजू सुनि नहि रहल छियै

हँ कतऽ एलियै एम्हर इन्टरनेटके जमान छै इन्टरनेट से सब काम चालू होइ छै इन्टरनेटे से हर चीज भए रहल छै जेनाकि आब मोबाइल पर हमरा कहीँ पैसा भेजनाइ छै तऽ नेट कि ई बच्चा कऽ फीस भेजनाइ छै तऽ ई मोबाइल सँ भेजनाइ छै कि बच्चा कऽ कोनो चीज मङ्गेनाइ छै तऽ मोबाइलसँ मङ्गेनाइ छै इन्टरनेटे से भए रहल छै जेना टी भी चलेनाइ छै तऽ इन्टरनेट पर चलेनाइ छै मोबाइलसँ चलेनाइ छै की कहीँ किछु करनाइ छै बैंक रुपआ भेजनाइ छै तऽ मोबाइलसँ भेज देनाइ छै इन्टरनेटके जमाना छै इन्टरनेट से सब काम भए रहल छै की केओ कपड़े मङ्गेनाइ छै तऽ मोबाइलसँ मङ्गेनाइ छै इन्टरनेट से लोग जुटल छै अपना कोनो समान मङ्गेनाइ छै तऽ मोबाइलसँ मङ्गेनाइ छै जे चीज मङ्गेनाइ छै तऽ मोबाइलसँ मङ्गेनाइ छै कोइ भी समान हमरामे खरिदनाइ छै खरदबै मोबाइल से खरीद लेलियै मोबाइल से मङ्गाए लेलियै इन्टरनेटके जमाना छै बैंकके काम करनाइ छै तऽ मोबाइल से करि लेलियै पैसा कहीँ भेजनाइ छै तऽ मोबाइले से भेज देलियै ई सबटा मोबाइलसँ बहुत तरहके बात होइ छै आदमीके सब चीजके मोबाइल से अपन सब काम करि लऽ घर बैठल सब काम करि लऽ कहीँ जाइ लए नहि पड़लऽ मोबाइलेसँ अपन सब काम करि लऽ मोबाइल तऽ छै सरकार बहुत अच्छा चलेने छै तऽ ई पर लोग किछु अगर गलत काम करि लै छै लेकिन मोबाइल बढ़िआँ चीज छै इन्टरनेटके जमाना छै इन्टरनेटके जमानामे हर चीज लोग करि लै छै इन्टरनेट से आब कहीँ ककरो करनाइ छै जे मोबाइलसँ भए रहल छै सब काम मोबाइल से अपन करऽ एक मोबाइल एक बहुत बढ़िआँ छै मोबाइल मोबाइल सरकार देने छै बढ़िआँ देने छै मोबाइल लेकिन लोग एहि मोबाइल कऽ जे अथी तरहसँ बनाए देले छै आइकाल्हिके मोबाइल बहुत बढ़िआँ चीज छै इन्टरनेटके जमाना छै तऽ मोबाइल बढ़िआँ छियै मोबाइलसँ भए रहल छै सब काम सुरक्षित भए रहल छै मोबाइलसँ लोक आदमीके जाइ नहि पड़ै छै कहीँ तऽ हम कहीँ बैंक जयबै कि हम बजार जयबै खरदै लए कि हम कोनो चीज करबै अपना से जाए कऽ घरो बैठल भए सकैत छै मोबाइल खोललियै हाथके देलियै आ मोबाइल एह नेट चालू करलियै नेट से सब काम करि लेलियै सब किछु भए गेल नेट द्वारा कहीँ कहीँ जाइ लए पड़तै गऽ जाइ मे तऽ दिक्कत हइ छै अपना अपना नेटसँ सब काम करि लऽ कपड़ा मङ्गेनाइ छै नेट सँ मङ्गाए लऽ मोबाइलसँ मङ्गाए लऽ समान मङ्गेनाइ छै मोबाइलसँ मङ्गाए लऽ बच्चा कऽ किताब कोपी मङ्गेनाइ छै मोबाइलसँ मङ्गाए लऽ मोबाइल बहुत बढ़िआँ चीज छियै मोबाइलसँ सब काम करि सकैत छियै हँ जे चीज मङ्गेनाइ छै कपड़ा मङ्गेनाइ छै मोबाइलसँ मङ्गाए लऽ मनिहारा मङ्गेनाइ छै मोबाइलसँ मङ्गाए लऽ जे चीज करनाइ छै चप्पल मङ्गेनाइ छै मोबाइल से मङ्गाए लऽ बर्तन मङ्गेनाइ छै मोबाइल से मङ्गाए लऽ इन्टरके इन्टरनेटसँ सब काम चालू करऽ नेटसँ मङ्गाए लए सब किछु नेटसँ नेट खोलऽ मोबाइल हाथके लऽ आ नेट खोलऽ नेटसँ सब समान अपन तू मङ्गाए लऽ तोरा जे चीजके जरूरी काम छऽ सब अपन मङ्गाए लऽ घरे बैठल तोहर सब काम भए जेतो कहीँ बाहर जाइ लए नहि पड़लो